नमस्ते में कृष्णा बात कर रही हूँ क्या आप शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी सर मैं ने अभी कुछ समय पहले खाना मंगाया था चार घण्टे हो गए उसके पहले खाना मैंने खाया वाक़ई बहुत टेस्टी था स्वाद भी उसका बहुत अच्छा था और जो डिलेवली डिलीवरी वाला आया था उस ने भी टाइम पर खाना पहुंचा दिया मेरे जो मेहमान आए थे वो लोग ख़ुश हो गए थे उनको भूक तो बहुत देर से लग रई थी लेकिन समय पर खाना पहुंचा दिया था जल्दी खा भी लिया और इ इतना टेस्टी खाना था कि वो अभी भी कहते हें कि हम जब भी कभी आए तो आप के पास से खाना मंगवाए तो उन सब को खाना बहुत अच्छा लगा जी बहुत अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा में मलतब मैं भी मंगवाना चाहूँगी खाना जी जी सर ठीक हे सर आप ने खाना भिजवाया और आप ने इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना दिया उसके लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी सर थैंक यू सर